जोंनि ओनसोलाव बायदि धोरोम दङ जेरैहाय बाथौ धोरोम ब्रम्ह धोरोमबो दं ख्रिस्टानफोरबो दं खाथि खालायाव नाथाय गाहायै आं बाथौ धोरोमखौनो फुजियो बुंनो थाङोब्ला बर'नि गुबै धोरोमाथ' बाथौआनो जों दा बाथौ धोरोमखौनो फुजियो बाथौ धोरोमनि फुजिनायनि बेलायाव आं दा जोंनि धोरोमनि बागै बुंनोसै जोङो बाथौ धोरोमनि जोनोम सान महरै जोङो मंगलबार बारायखौ जों फालियो मंगलबार बारायाव जोङो फुङावनो माने जाया लोङा जों मोजाङै दुगैयै लोबै जोङो बाथौ गुदियाव आलारि फोजोङो बेनिफ्राय बै सान मंगलबार सानखालि जोङो निरामिस आदार जायो जोंनि दा जोंनि गामियाव न'खरफ्रोमावबो बाथौ दङ जोङो सिथ्लानि उम खना माने सानजा साहा खनायाव जोङो बाथौखौ गायनानै लायो ओमफ्राय बेखौ मोजाङै बेरा हेबनानै लायो बेनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो माने आलारि फोजोङो गुबुन दिनाव जोङो बेलासि समाव आलारि फोजोङो बेनिफ्राय मंगलबारबाथाय माने बयबो फुङावनो आलारिखौ फोजोङो बेबायदिनो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबियो जोङो बाथौ धोरोमनि बोसोनजोंनो जोङो खातिक मासावबो जोङो से खाति फोरबोआव जोङो फुजा खालामो न'नि बाथौआवबो जोङो बावथाय मुवा होनानै जोङो आरज गाबो बेनिफ्राय जोङो रायजोनि थानावबो जोङो बावथाय मुवा होनानै रायजोयैनो जोङो आरज गाबो आरो लोगोसेनो मागो दानावबो जोङो से मागो फोरबोआव जोङो बयबो गावबागावनि न'खराव माने बावथाय मुवा होनानै आरज गाबो आरो बे सानखालिनो जोङो रायजोनियावबो आरज गाबो आरो मोनसे दंबावो बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआवबो जोङो से बैसागखालिनो माने बाथौ धोरोमनि बोसोनजोंनो जोङो गावबागावनि न'खराव बयबो आलारि फोजोङो आरो बेबायदिनो बावथाय मुवा होनानै जों आरज गाबो आरो रायजोनि मन्दिरावबो बयबो थांनानै आरज गाबहैयो जोङो बाथौ धोरोमनि बोसोनजोंनो जोङो गोबां नेमखान्थिफोर फालियो जेरैहाय जोङो बाथौ धोरोमनि बोसोनजों जोङो जौफोरखौ मोनलोङा ओमफ्राय नाथाय खायसे माने सासे सानै लोंग्राबो दङ बेफोरखौ आरो जों मा बुंनो आरो जोङो खायसे बायदिया जोंहा बाथौ धोरोमनि बोसोनजों जोङो सुनिबार बिस्थिबारफोरबावबो जोङो निरामिस आदार जाग्रा दङ नाथाय अब्लाबो गासैबो नंजोबा नाथाय बे मंगलबार दिनाव गासैबो माने निरामिस आदार जायो जोङो बाथौ धोरोमनि बोसोनजों जोङो माने गोबां गियान मोनो जेरैहाय गावजों गाव अनज्लायनानै थानाय गोरोब लायनानै थानाय हिंसा खालामनाय बायदिसिना बे बाथौ धोरोमाव गैया आरो सोरखौबा मुगैनाय गेदेर उन्दै साननाय जोंनि बाथौ धोरोमाव बेबायदि गैया जोङो धोरोमनि बोसोनजों जोङो माने गोबां सोरांनि लामाजों दावगालांनो हायो जोंहा बाथौ धोरोमनि माखासे बिजाबफोर दङ बे बिजाबाव गोबां गियाननि सोमोन्दै बाथ्रा लिरनाय दङ जेरैहाय इसोरखौ बयबो सिबिनांगौ रावखौबो मुगैनो मोना आरो जिब जुनारनि फारसे अननाय थानांगौ बेबायदि गोबां जोङो धोरोमनि बोसोनफोरखौ जोङो सोलोंनानै लायो जों सानो माने जायहा माने धोरोम गैया बेनाव माने गियानबो गैया होननानै जों साननानै लायो बेखायनो जोङो बाथौ धोरोमनि गुबै मोनथोरखौनो मोजाङै फालिनानै जोङो माने दावगा लाङो जोङो गथ' गथाइफोरखौबो जों उन्दैनिफ्रायनो गियान होयो बाथौ गुदियाव खुलुमनाय आरज गाबनाय बेफोरबायदि गियान होनानैनो जों धोरोमनि बोसोनखौ खोनासंहोयो बेबायदिनो जोङो धोरोमखौ रैखा खालामनानै दङ